ہندوستان کی کرافٹنگ اور پینٹنگ بہت زیادہ مشہور ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے اور اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اسے دوسرے دیشوں میں بھی دکھانا چاہیں گے کیوں کہ یہ بہت زیادہ اچھی بنا لیتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہے اس کو پیٹنگ کو کرافٹنگ کو بہت اچھے سے کرتے ہیں اور کوئی بھی چیز ہماری اگر ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس پہ بہت اچھے سے جگاڑ لگا کے اس کا کام بنا لیتے ہیں ہمیں کسی مکینک کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پھر بھی ہم اسے اپنے آپ ہی کر لیتے ہیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ اپنے کام اپنے آپ کر لیتے ہیں کسی دوسرے کی ہیلپ نہیں لینی پڑتی نیوزپیپر سے ہم لوگ بہت اچھی چھی چیزیں بنا کے کرافٹ کرتے ہیں کرافٹ کرتے ہیں بہت اچھی چھی چیزیں بناتے ہیں سجاتے ہیں انہیں گفٹ کرتے ہیں دوسروں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے ہمیں